ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ اہمیت دیا جاتا ہے آئی فون کو وہ اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ مہنگا آتا ہے اور اس کی خوبصورتی بھی بہت الگ ہے کیمرہ کا بھی ڈیزائن الگ ہے آگے سے فرنٹ کا بھی ڈیزائن الگ ہے اور فونوں سے اور اس کے اندر جو ہے اہمیت وہ ہے سب سے زیادہ فنکشن اس کا فنکشن اور موبائلوں سے الگ ہے اور جو ہے وہ فون کبھی ہینگ نہیں مارتا سب سے بڑی اہمیت وہی ہے جو وہ کتنا بھی مہنگا ہو چاہے کتنا بھی سستا ہو آئی فون ہینگ نہیں ہوتا اور میرے پاس جو ہے ون پلس کا فون ہے میں اپنے ون پلس کے فون سے مطمئن نہیں ہوں کیونکہ میرا فون ہینگ مارتا ہے اور کچھ کام کرنے لگتا ہوں بٹن دباتا ہوں تو ایک منٹ دو منٹ کے بعد وہ چیز کھلتا ہے جب تک کہ کچھ ضروری کام رہتا ہے تو وہ بھی نکل جاتا اور کام بھی نہیں ہو پاتا اور ایک آد بار گرنے سےچٹک وٹک جاتا ہے اور ایپل کا فون میں ایسا نہیں ہے ایک آد بار گرنے سے بھلے پانچ بار گر جائے زیادہ فرق نہیں پڑتا کیونکہ مہنگا رہتا ہے وہ اور اس میں فیوچر بھی الگ ہے اور اس کی باڈی بھی الگ رہتی ہے اور فونوں سے اسی لیے ہمارے محلے کے لڑکے علاقے کے لڑکے آئی فون کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں